हैलो में बंधु गल्ल करां निं आं में रामनगर दा बोल्लै निं आं में जेह्का तुसें ई दस्स मैंट पैह्लें आर्डर कीता हा ओह् मिकी जैदा चाहिदा मेरी फ्रैंड जैदा आवै दियां न में पैह्लें तुसें ई में पैह्लें तुसें ई दस्स फुल्के और पंज नान आक्खे दे हे हून मिकी ओह्दे कोला जैदा चाहिदे मेरे दोस्त जैदा आवै दे न ते ओह्दे आस्तै मिगी जैदा चाहिदे ते में पैह्लें मिकी हून कोई पंदरां फुल्के और दस नान भेजी ओड़ो ओह्दा में पैह्लें तुसें ई कीता दा आर्डर ते ओह्दे कोला मी जैदा चाहिदे मेरे दोस्त जैदा आवै दे न घर ते कन्नै चटनी भी भेजी ओड़ेओ ते चटनी ते कन्नै सास भी भेजी ओड़ेओ ओह्दे कन्नै शैल करियै पैक करियै भेजेओ ते मेरे दोस्त आवै दे न ते हून एह् मिगी जैदा आर्डर चाहिदा ऐ में पैह्लें तुसें ई कीता दा दस्स मिन्ट पर में पैह्लें घट्ट कीता दा मेरे दोस्त घट्ट आवै दे पर हून मेरे दोस्त जैदा आवै दे हून में ओह्दे आस्तै जैदा आर्डर चाहिदा